हां में बर्ड बॉचिंग कल्ब जवाईन कीता हा युनिवर्सिटी दा

में बनी आह्ली तरफ वी गेआ उद्धर बी केईं तरह ते पक्षी होंदे ने ते ओह् पक्षी साढ़े जेह्ड़े प्हाड़ी लाह्के दे ने ते जेह्ड़े मैदानी लाह्के दे ने उं'दे च बड़ा अप्पूं चैं अन्तर आंदा इद्धर केईं तरह दे बड्डे बड्डे जंगली मुर्गे न जेह्ड़े कि साढ़े प्लेन लाकें च नेईं लभदे ते मिगी बड़ा गै अच्छा लग्गेआ ते में बर्ड़ बॉचिंग उं'दे कन्नै मुड़ियै कल्ब जाना पसंद करना केईं बारी जिसलै टैम लगदा ते में उं'दे कन्नै मुड़ियै जन्ना ऐ ठीक ऐ